सोलोंथाइ साख्रि मावनाय आरो समाजारि थाथायनि बिथिङाव अदालगुरि जिल्लानि आइजोफोरनि सिङाव नुजानाय गिबि जेंना बा खाबुफोरा बिनो जाहैबाय जे आङो गिबियावनो जेंनाखौ नोजोर बोनो सानो जोंहा अदालगुरि जिल्लायाव एसे रिमट एरियाफोर दङ एसे गोजानद्राय जायगाफोर दङ जि जायगाफोराव जोंहा इन्टारनेट मोनहैस'आ बा इन्टारनेटनि मोजां राहा गैया बेफोरबायदि जो जायगायाव जोङो साख्रि मावनाय बा सोलोंनाय बिफोराव एसे असुबिदा जानायखौ जोङो मोननो हायो मानोना जोंनि हान्थिनाय राहा बिफोर गासै थिंनिफ्रायबो मोजाङै जानानै फैजोबाखै खायफा जायगायाव दाबो लामा दफानि गोनांथि मोजां हान्थिनाय राहानि गोनांथि गिबियावनो आइजोफोरनि जेंना बायदि बुंनो थाङोब्ला जोंनि पेट्रियारकिल ससाइटि बे पेट्रियारकि ससाइटियाव जोङो हौवा माहारिखौ बांसिनहै गोहोम खोग्लैनायखौ नुनो मोनो जोंनि हिन्जाव माहारिनि सायाव गोहोम खोख्लैनाय जि गोहोमफोरा जोंनि जि आवगायनो बा हिन्जाव माहारिनि आवगायनो गोनां जि लामाफ्राव जोङो एसे हेंथाखौ नुहुरो मानोना हिन्जाव माहारिखौ जेब्लायबो सानो नखरनि खामानि दामानि मावनाय दांनायाव जोङो मुखुब थानांगौ आरो गुबुन खामानिफ्राव जेब्लायबो जोङो खामानि मावनो थुलुंगा होनायखौ जोङो नुवाखै बा मोनथिनानै मोनाखै बेखायनो जोङो जोंनि हिन्जाव माहारिखौ जि खामानि मावनो लानाय बा माबा मोनसे आवगायनो लानाय खामानिफ्राव बांसिनानो जोंखौ थुलुंगा होनायखौ जोङो नुनोफ्रा मोनाखै बिफोरो जोंनिनो जोबोद गिदिर जेंना मानोना जोङो गावनि मेलेमजों दावहा नांगोरनो गोनां जायो जोङो माबा मोनसे खालामनो लायोब्ला बिफोरखौ जोङो खालामनायनि सिगांनो जोबोद साननो गोनां जायो सान्नाय लोगो लोगो जों आवगायलांनो हाया माबाफोर साख्रि मावनो नागिरदोब्ला बेयाव गिबियै हेंथा फैगोन बेखौ सान्नानैनो जोङो बांसिनानो फावसायनानै थानो गोनां जायो माबाफोर बिजनेस खालामनो लायोब्ला बे बिजनेसखौबो नायगिरनो गोनां जायो जे हिन्जाव माहारिनि थाखाय बे बिजनिस बा फालांगि बेफोर फालांगिया मोजां जागोन ना जाया समाजाव माबाफोर गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन नामा बिफोरखौ जोङो नोजोर बोनो गोनां जायो जिथ जुदियो बे बिजनेस सें बिजनेसखौ जोङो हौवा मानसिया मावो बेया बेहाव जेबो सोंथि जाखांनाय बा जेबो दान्थे बिदान्थे जानायखौ जों नुनो मोना जिहेथु हौवा माहारिखौ जेब्लायबो उदां एगारनानै होनाय जायो गोसो बायदि जि खामानि मावनो लायो जि साख्रि माननो लायो बिफोराव सब गासैखौबो एगारनानै होनाय जायो जोंनि हिन्जाव माहारिखौ नाथाय जेब्लायबो दबथायनानै दोन्नायखौ नुनो मोनो जोङो लेखा फरायावनो होनोब्ला जोङो बिजनेस आबा बेफार फालांगि खालामनायावनो होन बा जोंनि साख्रि मावनायआवनो होन बबेबा बबेबा साख्रि बा बबेबा बबेबा बेफार फालांगि बिफोरखौ जोङो हिन्जाव माहारिया मावनो लायोब्ला बेखौ बादा होनायखौ जोङो नुनो मोनो जोङो माबाफोर साख्रि जेरै जोंनि रौनिया हान्जाफ्राव जोंनि हिन्जावफोरखौ साख्रि लानो साख्रि मावनो थाखाय जेब्लायबो थुलुंगा होनायखौ नुनो मोना जेब्लायबो बाधा बा जोंनो हेंथा होनायखौसो जोङो नुनो मोनो हिन्जाव माहारिया माबाफोर साख्रि जे साख्रिया एसे सम थिखानाय गैया बा हरथौजासे जों खामानि मावनो गोनां जायोब्ला बेफोरबायदि साख्रिखौ जोङो लाहोनायखौ नुआ बा जोंखौ बा हिन्जाव माहारिखौ जेब्लायबो बादा होनायखौ जोङो नुनो मोनबोगासिनो आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि अदालगुरि जिल्लाया जोङो मेइन सिटि बा गुवाहाटी बेफोरनिफ्राय एसे गोजानाव जायोखाय खायफा सुबिदाफोरखौ जों खोब खमै मोनो जोङो खामानि मावनायजों लोगोसे फरायलांफानो हानाय बे सुबिदाफोरखौ जोङो मोननो हाया जिहेथु जोंनि उदालगुरि जिल्लाया ओरैनोबाबो एसे जानद्राय एसे हाबसोनाय जायगायाव जिहेथु आरो बांसिनै जोंनि हिन्जावफोरखौ लेखा फरायनायाव गोबां फरायालाखैनो एसेल' फरायनानै दोनहोनायखौ बांसिन मोनो जोङो हिन्जावफोरखौ फरायहोनाय होनानै लेखा गोरों खालामब्लाबो गुबुन नखरावसो हरनांगौखाय लेखा फरायनायाव बांसिन गोसो होहोआलासिनो खामानि दामानि नखरनि खामानि दामानि बेफोरावल' जोङो मुखुब थाहोनायखौल' नुयो बेफार फालांगि बा माबा मोनसे खामानि मावनायनि बागै थुलुंगा होनाय बा आरजिनायनि बागै थुलुंगा होनाय बिफोरखौ जोङो नुनो मोना जेब्लायबो हेंथा हिसाबैसो मोनो जोङो जेब्लायबो समाजनिफ्राय हेंथा मोन्नायनि लामाखौल' नुहुरो जोङो जेब्लायबो थुलुंगाखौ मोननो थाङा खुब खमानो थुलुंगाखौ होयो जों माबाफोर समाजनि खामानि मावनो लायोब्लाबो हौवाफोरनो बांसिनहै खाबुखौ होनाय जायो बा हौवाफोरखौ बांसिनहै बिहोमाखौ होसिनो जोंनि हिन्जावफोरखौ एसे खम बिहोमा होयो बा जोंखौ माबेबा बिबानफोराव होनायनि सिगां गोबां खोथा सानग्रोनो गोनां जायो बा सानग्रोयो हेंथाखौ मोनग्रोयो हिन्जावफोरखौ बाबेबा बिबानाव होनोब्लाबो बिनिफ्रायबो हेंथा बेफोरखौ जोङो जेब्लायबो नुनो मोनो गोसो बायदिहै जोङो बेरायनाय थिनाय बा मोबाफोर खामानि मावनो लानायाव हिन्जाव माहारिया जेब्लाबो गोसोबायदियै खालामनो हाया जों जेब्लायबो जि जोंनि हौवा माहारि बिफोरनिफ्राय जोङो खोथा बाथ्राखौ खोनासंनो गोनां जाग्रोयो जों गोसोआव जा थिनो बिखौनो मावग्रोनो बा खालामग्रोनो सानोब्ला जाया जों हास्लाबा आरो हौवाफोरा जोंखौ बांसिनानो खाबु बा जोंनो बिहोमा होनायखौ जोङो मोननो था हाया जेब्लायबो गावसोर गावनि पावार गावनि गोहोखौ गावजोंनो लाखिनानै दोनो हिन्जाव माहारिनो जो खोब खम बिहोमा होयो थुलुंगा होयो बांसिनै जों हेंथासो मोनो